دلی میں کھیلوں کا شعبہ صنفی مصولیات اور کھیلوں میں شمولیت کے لیے الگ الگ قدم اٹھاتے ہیں جس سے کہ دونوں ہی طرح کے صنفی کی شمولیت ہو اور برابری بھی ملے کھیل کے گراؤنڈ میں اس طرح سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے کہ دونوں ہی طریقے کے جینڈر کو برابری سے کھیل میں شمولیت حاصل ہو ان کے لیے ریزرویشن ان کے لیے سہولیتیں زیادہ سے زیادہ فراہم کی جاتی ہیں